आंनि सेकेन्ड प्रडाक्टआनो जाहैबाय चेयार दाख्लै आङो बेंटलावनो चियार गंनै बायनानै लांदोंमोन ओमफ्राय आङो बायनायाव सोंदोंमोन नख्लि ना माबा आस्लि होननानै ओमफ्राय बिसोरो आस्लि होननानै बुंनायखाय आङो गंनै लानानै थांदोंमोन न'आव ओमफ्राय आङो हजोंहाय माने न'आव लांनानै आङो जेब्ला जिरायो अब्लानो चियारा बायनानै होबाय माबानानै मोजां नङामोन आरो आंखौहाय माने बिसोरो थ'गायहरनाय जाहैबाय आरो बेखौनो